हैल्लो नमस्ते जी केह् हाल चाल ऐ आहो हां नमें डिजाइन दे बंधे सारे हैन साढ़े कोल तुसें केह् बनाना ऐ मतलब के केह्दा डिजाइन कोई चूड़ियां बनानियां ने जां कोई हार बनाना ऐ बालू जां कुछ सारे कोल साढ़े सारे नवें गै न हारें दे हारें दे बी डिजाइन हैन केह्ड़ा बनाना तुस सैट बनाना जां रानी हार बनाना जां केह्ड़ा बनाना लांग ही बनाना शार्ट ही बनाना लांग आह्ला लांग आह्ला दिक्खना लांग आह्ला दिक्खी लैओ हां हां कल वि खुल्ली दी होनी दुकान आई सकदे ओ तुस आहो ठीक ऐ ठीक ऐ कल आयो